नमस्ते ठीक है कितना कितना कौन कौन सा चीज़ चहिए गहने में और कौन कौन चीज़ सोना है क्या क्या चीज़ चांदी है

मंगलसूत्र सोने का

ठीक है हमारे पास सब चीज़ हैं इस समय तो सत्तर पचहत्तर चल रहा है नहीं मैं तो कम बता रही हूँ अभी कहीं होगा तो पचहत्तर ले लेंगे हम तो तेहत्तर चौहत्तर का रेट दे रहे हैं नहीं नहीं नहीं हम वो जो देते हैं उनका रेट कुछ कम होता है ना जैसे बाइस करेट होता है हमारे यहाँ सोना जो है चौबीस अट्ठानबे निन्यानबे परसेंट मिलेगा हैं तो क्या नहीं नफ़ा नहीं कुछ कर देंगे ठीक है आपसे कुछ कम कर लेंगे शादी ब्याह है हाँ डिज़ाईन विज़ाईन मिलेगी लड़की की शादी है

हाँ फैंसी चीज़ दे देंगे आपको शादी कब है पसंद आ जाएगा शादी कब है ठीक है साँझ के साँझ मिल जाएगा भाई साहब कुछ हमको दे दीजिए एडवांस हाँ आज सत्तर पचहतर हजार जमा कर दीजिए आप बताइए क्या बनाना है हम लिख लें अपने डायरी में

एक पचलड़ी ना ठीक है चलिए ठीक है हम बनाकर दे देंगे हाँ दे दूँगी हाँ चलो ठीक है नमस्ते